हां जी रक्खे दा ऐ मखीर जी एह् बड़ा टैम लग्गेआ इस्सी बनादे जे मधु मक्खियां होंदियां जां पैह्ले ओह् बठाइयां

ते न्हाड़े आस्तै हुन बेचना बी ऐ

ते जे भाऽ दा ज्यादा मैंह्गा निं ऐ ते ज्हार बारां सौ रपेआ किल्लो सारा ऐ ते हां ते जेह्ड़े ओह् दो त्रै बंदे आए दे हे ते ओह् केह् भाऽ दस्सा दे हे तुसें

बीह् त्रीह् किल्लो लैना ऐ

हां फायदा ते है चलो सौ दो सौ घट्ट करी ओड़गे थोह्ड़े बौह्ते इ'यां चलो बीह् त्रीह् किल्लो तुसें लैना उदे चा सौ दो सौ तिन सौ घट्ट करी लैओ होर किन्ना करना

नेईं नेईं एह् मिट्ठा ऐ म्हाराज इदे च असें कोई मिलावट निं कीती ओह् जी उ'नें खंड पाए दी होनी उदे बिच्च

हां जरूर थोह्ड़ा घट्ट करियै देगे तुसें अस तुसें किन्ना चाहिदा तुसें ठीक ऐ ठीक